हँ कहियौ हेलो हँ हँ सभतरहक माछ छै कहियौ कोन लेबै

हँ एतय मिथिलामे मिथिलावला नहि भेटत तऽ कि आरावला भेटत देखियौ ने हमरासभकेँ तऽ एतय मानि लिअ रहु नेन भाकुर ईसभ प्रचलितमे चलैत छै ओना अहाँ कहब जे छोटका माछ तऽ माड़ा आ कखनो पोठियो भेट जाइए चेचरा भेटैत छै भऽ जेतै अहाँ कहबै तऽ किएक नहि हेतै ई हँ मानिके चलू ने बीस पच्चीस आदमी हँ एखन तऽ अण्डा हमरा होइए जे रहुओमे भऽ गेल हैत

भुन्ना भऽ जायत देखियौ सरकार देखियौ सरकार पाइ लागत पाइ देबय तऽ भुन्ना किये ने हैत हँ देखियौ पच्चीस आदमी कतबो बड्ड खेतै बड्ड खेतै तऽ सभटा मिला कऽ तीनू तरहक मिलाके जँ अहाँ बारह किलो लऽ लैत छी हँ आ सूहा भेट सकैए सूहो भेट सकैए आ डेढ़ किलो दू किलो आ आ गैँची भेटत एक नम्मर गैँची भेटत आब देखियौ साहेब अहाँसभ रेटो तकबै आ तरह तरहके क्वालिटियो लेबै तऽ तखन तऽ रेट बिसरियौ कि क्वालिटी बिसरियौ आब अहाँ कहब जे जिबिते माछ चाही हओ जिबिते दऽ दए हमरा गामपर पहुँचा दए नहि से सेसभ नहि हैत हम पोखरिसँ निकालिके देब नहि नहि नहि ओ नहि नहि ओ बङ्गला माछ बङ्गालेमे नीक लगैत छै हँ हँ तऽ तऽ देखियौ ने हैया टेङ्गरा चेचरा सूहा ईसभ एकहक किलो दऽ दैत छी आ एम्हर बाँकी तीन तीन किलो ठीक बेस बेस ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै हँ हँ भऽ जेतै भऽ जेतै भऽ जेतै भऽ जेतै जी जी जी जी जरूर